टेकन'ल'जिआ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजांबो खालामदों हामाबो खालामदों सोरबा बायदिया मोजांआ मोजांआनो जादों बुजिनायफ्रा आरो सोरबा बुजिनो रोङैआ गाज्रि जादों गाज्रि जादों माने

सोरबाबायदिया मबाइजोंनो बेस्त' थायो मबाइल नायबाय थायो फरायनायथिं गैया जाहैयो हर सान मबाइल नायो गेम गेलेयो बेफोर हामा जादों जायबा मोजां बिसोरहा मोजाङानो जादों मबाइलफोरजोंनो आजिखालि मबाइलजोंनो सब खामनिखौबो मावनो हानाय जादों फरायनायफोरावबो बहुद हेल्पबो मोन्दों जिखुनु हायि फोरखौबो सार्स खालामबायनानै नागिरबायनानैबो फरायनो हानाय जादों बेफोरो मोजांआनो जादों आरो मबाइलजों बहुद फैसा थाखाबो इनकामबो खालामनो हायो हानाय जादों सोरबा इउटुब सेनेल खुलिनानै फैसा खामायनोबो हादों सोरबा बायदिया फेसबुकफोरावबो बहुद फैसा खामायदों सोरबा मोजांआनो जादों सोरबा हामायानो जादों आंनिब्ला जाय मोजां लामाजो थांदों बे मोजांआनो जादों थाबला मोजांआनो जाय सोलिनो रोंदों आरो जायथ' सोलिनो रोङा बेथ' बरबादानो जाखादों आजिखालि मबाइलजों बहुद गथ' गथाय फरायनायावबो आवगायदों आरो जाय हामा बिथ' हामायानोसै मोजां गाज्रि नायनानै हामा जादों बेनिखायनो आं बुङो मोजांआ मोजांआनोखा हामाया गाज्रिफोरा गाज्रियानो जाखादों होननायानो आं साने आरोना